तर हय चलयांक सायकले लॅपटॉप दिवोप म्हणजे तेंका खूब इजी पडटा कारण गांवांक रावणारे लोक आसतात तेंका पयसान येवपाचे बशी अथवा कितें ट्रान्सपोर्ट सेवा नासता तेन्ना तेंका सायकलीन येवप लॅपटॉप दिवोप हे खूब गरजेचें आसा कारण तेंका खूब तें उपयोगाक येता